जी हमको कुछ पेड़ पौधा आपके नर्सरी से खरीदना था उसमें पच्चीस छब्बीस सौ चाहिए है पेड़ पौधा में जैसे कि आम का बगीचा दो तीन ठो लगाना था आम का पेड़ तो उसका क्या रेट पड़ रहा है आपके यहाँ हाँ हाँ हाँ तो दो तीन वैराईटी का जो है दे दीजिएगा अभी क्योंकि आम का पेड़ जैसी जगह कुछ फूल वगैरह का भी पौधा लेना है गेंदा औ गुलाब यह सबका इसके अलावा कुछ हाँ हाँ नींबू वगैरह का भी पेड़ तीन सौ रुपये ज़्यादा नहीं हो रहा है इसमें कुछ कॉन्सेशन नहीं है क्या यह सब कितने दिन में तैयार हो जाती है आम का पेड़ फलने लगेगा दो साल में पूरा फलना शुरू हो जाता है अब फूल वगैरह का पेड़ का क्या रेट है लगभग हाँ चार पाँच वैराईटी का फूल जो है ना वह भी ले लाना है गेंदा गुलाब और जो भी चमेली वगैरह का पेड़ है उसमें अच्छा और भी जो है फ़िर अच्छा अच्छा वह तो महँगा है और और सब नर्सरी में तो पचास साठ रुपये में मिलता है अच्छा गेंदा का साइज़ बड़ा होगा इसमें ना फूल का साइज़ बड़ा होगा अच्छा इसमें हमको खाद वगैरह भी डालना होगा क्या मान लीजिए कि यहाँ से आपसे लेते है लगाने के समय अच्छा अच्छा अच्छा तो वह भी आपकी जगह है कि अलग से लेना होगा जी जी हाँ पेड़ पौधा जो है ना आपको जैसे कि आम का पेड़ हो गया लीची का पेड़ हो गया चार पाँच वैराईटी का पेड़ जो है ना हम लोग ले लेते हैं इसमें जैसे रेट थोड़ा सा और सही करके उसका जो है ना बुकिंग आप कर दीजिएगा जैसे कि और और भी वैराईटी का है जैसे आम लीची नींबू कटहल और एक जैसे यह दे दीजिएगा चार पाँच वैराईटी का जो पेड़ हम ले लेते हैं जिससे की हम अच्छा नर्सरी का जो है जैसे आपका सब तरह से पेपर वगैरह भी देते हैं पेड़ पौधा कर गारन्टी का अच्छा अच्छा ठीक है तो नमी की गारन्टी नहीं है तो ऊ सब तो हम लोग संभाल लेंगे ठीक ओके